جی ہاں کچھ بیماریاں ہیں مخصوص موسموں میں زیادہ عام ہوتی ہیں اور لوگ کے ایک گروپ کو متاثر کرتی ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ مختلف قسم کے وائرس بیکٹیریاں اور دوسرے جراثیم کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جو مخصوص بیماریوں کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کیلورا برسات کے موسم میں پانی کی آلودگی کے وجہ سے ہیضہ زیادہ پھیلتا ہے یہ بیماری آلودہ پانی یا کھانے کے ذریعے پھیلتی ہے ملیریا بارش کے موسم میں مچھر کی افرائش بڑھتی ہے جو ملیریا کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے ڈینگی بخار برسات میں پانی کے برسات میں پانی کے موسم میں برسات میں پانی کی جمع ہونے والی جگاہوں پر ڈینگی کے مچھر کے افزائش بڑھ جاتی ہیں جس سے ڈینگی بخار کی کیس میں اضافہ ہوتا ہے نزلہ زکام سردیوں میں ہوا خشک ہوا خشک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وائرس آسانی سے پھیلتے ہیں اور لوگ جلدی نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں انفلائز کے وائرس زیادہ متحرک ہوتے ہیں جس سے فلو کے کیس بڑھ جاتے ہیں سرد موسم میں ہوا میں آلودگی اور دھواں زیادہ ہو جاتا ہے جس میں دمہ اور دیگر سانس کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے صحت مند ماحول صاف پانی کا استعمال کریں گندے پانی کی جگاہوں کو صاف رکھیں اور پانی کی آلودگی سے بچیں برسات کے موسم میں مچھردانی کا استعمال کریں پوری آستین کے کپڑے پہنیں اور مچھر بھگانے والے اسپرے کا استعمال کریں قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے متوازن غذا کا استعمال کریں اور موسمی پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں بار بار ہاتھ دھوئیں خاص طور پر کھانے سے پہلے اور عوامی جگہوں سے واپس آنے کے بعد ہائیڈریشن اور اینٹی اینٹی وائسیٹ سے علاج کیا جاتا ہے اینٹی ملیریا دواؤں اور ڈینگی کے لیے سپوٹرس کیڑے کی ضرورت ہوتی ہے کیئر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ ہائیڈریشن اور بخار کم کرنے والی دوائیں آرام زیادہ پانی پینا اور وائرل انفیکشن کے لیے اینٹی وائرل دواؤں کا استعمال ضروری ہے ان تدابیر پر عمل کر کے موسمی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے